अञा बि असांजे अॼु राज्य में केतिरा ई हेठे तबिके जा माण्हू आहिनि जेके घटि पढ़ण जे करे पंहिंजे सिहत जो ध्यानु न रखी सघंदा आहिनि हुननि जे घटि पढ़ण जे करे उन्हनि खे चङी तरह टैंनिंग न मिलण जे करे हुननि खे सुठियूं नौकरियूं न मिलंदियूं आहिनि जीअं त मज़दूर मजूरी करे सॼो ॾींहुं पंहिंजे हॾनि जो कमु करे थकिजी करे पंहिंजे सिहत जो ध्यानु न रखी सघंदा आहिनि ऐं वधीक न पढ़नि जे करे हुननि जा ॿार बि वधीक पैदा थींदा आहिनि ऐं हिकु माण्हू सॼे परिवार में अकेलो कमाइण वारो हूंदो आहे तंहिंजे करे उहे सॼे परिवार जो बोझ अकेलो सहंदा आहिनि ऐं उहो हुननि जे सिहत दिमाग़ ते प्रेशर पवंदो आहे ऐं उन जे भोज जे करे उहे बीमार रहंदा आहिनि